पहिले हमसब जेना बाजै रहिए ओना आब केओ नहि बाजै छै सब जतना गाँव शहर सगरेके आदमीसब हिन्दी बाजै लागलै एकर बाद जेना एहिसब बाजै रहै ठेठी आओरमे अभी हमरासबके बाजै छिए एना आब कोइ नहि बाजै छै एना जे बाजै रहै पहिले तऽ कहै रहे मुरुख छै गमार छै ई छै ओ छै आब सबगोटे हिन्दिए बाजै लागलै एकर बाद सबआदमी आब जतऽ कोनहु जाइ छै तऽ हिन्दिए बाजै छै अपना ठेठिआ भाषासब बिसरल जाइ छै सब भुलि भुलिकऽ आगू बढ़ल जाइ छै सब हिन्दी हिन्दिए छै तऽ हिन्दिए छै केओ जे मैथिली बाजै छै तऽ ओहो फेर हिन्दिए बाजै छै शहर जाइ छै तऽ कोनो बाजार तजार जाइ छै तऽ ओ हिन्दिए बाजै लागै छै अपना गाममे ककरोसँ बाजै छै तऽ कहूँसँ कोइ चलि अएलै तऽ ओकरासँ लोक हिन्दिएमे बाजै छै आओर केओ बच्चसब जे छै आब सबबच्चा पढ़ै लिखै लागलै सब हिन्दिए बाजै लागलै केओ कतहु जाइ छै तऽ हिन्दिए बाजै छै अपन कोचिङ्ग तोचिङ्ग जे छै सब हिन्दिए बाजै छै अपना घर तरमे जे ठेठी तेठी बाजै छै